हेलो समाचार ठीक हइ अपन कहू कइसे कइसे फोन कऽ लेलिए रे रेट तऽ एखन सबके रेट गिरले हइके एखन तऽ देखै छी घर घर अनाज उपजले रेट गिरल हइ तऽ रेटके समयमे रेट अभी गिरल हइ अभी वएह पनरह सओसँ दू हजार गहूमके हो जाइत आओर पच्चीस सओसँ तीन हजार मौसरी दाल दलहनके हो जाइत हँ तऽ अभी बेचम तऽ एखन तऽ भाव गिरल हइ किछु दिन रखम घरमे तऽ भाव चढ़त तऽ पइसा हो जाइत मिलत भाव एखन भाव गिरल हवे तऽ आउ ने लऽ कऽ लऽ कऽ आउ रेट लगा देब हम ओहिमे किछु जे होतै से दू पइसा बढ़ाकऽ दऽ देब हम कथी कहै अहाँ अपना घरे ने रख सकम हम अपने घरे रखम एखन तऽ भाव नहि हइ कि हमहूँ आगे भरे बढ़ाइम हम अपने घरे रखम लेकिन आउ लऽ कऽ देखम सामान केहन हइ साफ सुथरा सामान हबै कि घुन वुन पिअलवला हइ माटि झिटिवला हइ कइसन हइ से तऽ देखलाके बादे ने रेट भाव लगतै अइसा मैटर रहतै तऽ कोनो बात नहि हइ बेसी माटिवला बहारन सोहारनवला कहम कि देब तऽ बहारन सोहारनवलाके बहारने सोहारनवला दाम ने लागी अच्छा खराब हएके तऽ आनू देखै छिए ने कइसन हइ ओही हिसाबसँ रेट लगाएल जेतै मौसरीके वएह पच्चीस सओ तीन हजार पैँतिस सओ बहुत ज्यादा गिरल हइ तऽ पच्चीस सओ ओहिसँ बिचला हइ तऽ तीन हजार ओहोसँ बढ़िआँ दानेदार फ्रेश हइ तऽ पैँतिस सओ चारि हजार एही लेखा या हँ तऽ देखाउ ने आउ देखै छी ओकरा बादे ने विचार